मधुबनी बिहार आओर भारतके लेल महत्वपूर्ण स्थान अछि कोना मधु बिहारमे मधुबनी जिला अड़तीसो जिलामे नम्बर फाइव टॉप फाइवके पैघ जिला अछि आओर भारतके सन्दर्भमे ई मधुबनी जिला अन्तराष्ट्रीय सीमासँ सेहो मिलै छथि मधुबनी विधान मधुबनी जिलामे दू टा लोकसभा एकटा मधुबनी लोकसभा आओर दोसर झंझारपुर लोकसभा आओर मधुबनी जिला दस या बारह दस या बारह विधान सभा आओर ओहि विधान सभाके सङ्ग मधुबनी सेहो एक विधान सभा क्षेत्र अछि तऽ मधुबनी विधान सभाके विधायक श्री समीर महासेठ अछि जे वर्तमान बिहार सरकारके उद्योग मन्त्री सेहो अछि आओर मधुबनी लोकसभाके सांसद डॉक्टर यादव जी जे हिन्दुस्तानके पैघ राजनीतिज्ञ श्री हुकुम देव नारायण यादवके बेटा डॉक्टर अशोक यादव अछि मधुबनी जे प्रशासनिक प्रभाग राष्ट्रीय आओर अन्तराष्ट्रीय स्तरपर जे अपन पहिचान जे बना रहल अछि ओहिमे मदुबनी पेन्टिंग आओर मिथिला पेन्टिंग जे सेहो अपन राष्ट्रीय आओर अन्तराष्ट्रीय स्तरपर ख्याति प्राप्त कऽ रहल अछि